मुंजे अनुसार योग व्यक्ति खे अंदर खां मन प्रफुलित करण जी शक्ती ॾींदो आहे ऐं पाण जॾहिं योग में ध्यानु कंदा आहियूं त उन खां पंहिंजो मन प्रभावित थींदो आहे ऐं पंहिंजे दिमाग़ जो विकास बि सुठो थींदो आहे इन लाइ आध्यात्मिक रूप सां पंहिंजे मन खे योग ॾाढो प्रभावित कंदो आहे